हमरासभकेँ गाँव घरमऽ मालपुआ बहुत फेवरेट चीज छै हर मतलब कि त्यौहार पर बनय छै होलीमऽ बहुत पसन्द छै हर घरमे बनय छै सबके घरमे गैस चूल्हा भए गेलै हँ जब भी मन करय छै तब बनाकऽ मतलब खुदोसँ खै लय छियै खुदसँ खा लय छियै आओर की कहय छै हर त्यौहारमे मतलब कि अलग अलग चीज बनय छै होली दीपावली सभमे बनय छै ओकर बाद दुर्गा पुजामऽ इहो सभमे हमरा सभके जब भी अच्छा लगय छै ईसभ चीज खाइके मन करलक तऽ खुदोसँ बना लैत छियै माँ पापा नहि रहय छै तऽ अपनेसँ खुदसँ अथी करय छी पर कोशिश करय छी बना खुदसँ गैस तऽ अब हर घरमे भए गेलय हँ कि हर चीज बनाके खाय सकय छियै आओर हर इलाकामऽ मतलब कि सभ जगह बनय छै हर जगह फेमस छै ई मालपुआ तऽ सभ केओ बनाके खाइए आसपड़ोसके लोगसभ अगल बगलमे जे भी छै सब बनबय छै तऽ एक दोसरासँ अपन लइयोकऽ खा सकैत छियै सब लोग फेमस बुझय छै ई चीजके आओर सबसँ बेहतरीन चीज हमरा अरके गाँवमे इहए छै मालपुए छै आओर एकरा फेवरेट मानल जाइत छै तऽ हमरा सभकेँ पसन्द जे छै सभसँ बेहतरीन मालपुए छै आओर एहिसँ अच्छा हमरा किछु नहि लगैए